आज की दुनिया में हिंदी भाषा बोलने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि अगर आप सामने से देखेंगे कि अगर आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं या आप शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें क्या है कि सबसे पहला तो यह है कि सामने एक हमारी जो संस्कृति है हम उसको भूल ही चुकी है आधी से अब नई जो पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी क्या है कि अब हिंदी को इतना महत्व नहीं देती अब हिंदी की जगह इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है और ज़ाहिर सी बात है कि जब हिंदी कम लोग बोलते हैं और वह शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो सामने वाले को शुद्ध हिंदी आना चाहिए अब जब सामने वाले को शुद्ध हिंदी आती नहीं है तो उसकी वजह से जो हिंदी बोल रहा है उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्या है कि सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा वो बोल रहा है हिंदी अब वो सामने वाले को दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है समझाना पड़ रहा है और आज के टाइम पे जो शुद्ध हिंदी बोलता है उसको हमारा जो समाज है हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसको सही नज़रों से या यह कह सकते हो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझते उसको समझते है कि इसको इंग्लिश आती नहीं है जबकि हमारी संस्कृति यह है हमारी मातृ भाषा है हिंदी अगर हम उसको नहीं बोलेंगे तो वह हमारी विलुप्त होती जा रही है जो हमारी मातृभाषा है जो हमारी संस्कृति है वह कहीं ना कहीं छूटती जा रही है जिसकी वजह से आज आगे वाली पीढ़ी जो है वह इस चीज़ को महत्व को नहीं समझेगी तो जिससे हमें अभी तो कठिनाई का जितना सामना करना पड़ रहा है उसके बाद और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से आज आज भी हम देखते हैं अगर हम कहीं जाते हैं कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हैं या किसी अच्छे हम कॉफी शॉप पे या हम किसी अच्छे होटल पे जाते हैं हम वहाँ जाके अगर हम शुद्ध हिंदी में देखते हैं तो पहला तो यह होता है के उसके जो खाने का जो मीनू होता है उसके अंदर ही जो है सारा कुछ इंग्लिश में लिखा रहता है और फिर उसके बाद बोलना तो वह अपने आप में एक ओकर्डनेस होती है अपने आप में लगता है कि यहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसलिए हिंदी का हिंदी बोलने की काफ़ी सारी कठिनाइयों का काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है